अच्छा त हथनि में रुॻो हथनि में की पूरे सरीर में गाढ़ा दाॻ था छो था थियनि त उन्हनि खे खनण सां या रगड़नि सां सना सना छिल्का निकिरनि था छा अच्छा ऐं जीअं उस में हलण में या पसीने अचण सां हुन में खारिस वधीक थी थिए हा त बेटा हू हुनखे असां सोरायसिस चवंदा आहियूं हा डाक्टरी भाषा में हुनजो नालो आहे सोरायसिस इहा चमिड़ी जी बीमारी आहे ऐं हिनजी दवा प्राकृतिक चिकित्सा में कुझु हदि ताईं थींदी आहे क़ुदिरती तौर हिनजो इलाजु थींदो आहे मिटी जो पाणीअ सां पर असांजे आयुर्वेद में हिनजो सुठो इलाजु आहे हा खुजली थींदी आहे हिन में पंहिंजे पसीने सां जीअं छिल्का या हुनजी चमिड़ी ॾिसी निकिरंदी आहे न जीअं मथे में थींदी आहे रुसी हुन वांगुरु त उहा निकिरंदी आहे त हुन सां जीअं खनिबो तॾहिं उहा निकिरंदी आहे उहा निकिरंदी आहे त पोइ खारिस थोरी घटि थी वेंदी आहे हिन में जीअं थी सघे त पोइ हिते अचु असांजे दवा दवाख़ाने में मां हुनखे ॾिसी करे ऐं वधीक सुठो इलाजु ॾेई सघंदुमि हांजी न न हुन में बि छा थींदो दवाऊं आहिनि ऐं देसी दवाऊं आहिनि देसी दवा में थोरी कोई नुक़सानु थींदो आहे रहंदी किथे आहे जी उहा त उहा पेट जी ख़राबी हूंदी आहे न जीअं पेट साफ़ु न ईंदो आहे या पेट जी गर्मी आहे पित वधियो आहे आयुर्वेद तेल सां पित वधंदो आहे त गर्मी वधंदी आहे ऐं गर्मी वधी त उहा मुहिड़ा जंहिंखे असां चवंदा आहियूं त सना सना दाणा निकिरंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं हुन में पछी पस वांगुरु निकिरंदो आहे जीअं कॾहिं कॾहिं न निकिरंदो आहे कॾहिं कारी खिल निकिरंदी आहे उहो सभु आरामु थी वेंदो न मां उहे त पहले चयुमि भई तोखे जे कॾहिं त वेझो हुजे तव्हांजो घरि त तव्हां मुंहिंजे दवाख़ाने में अची वञो ऐं जे परिया त वरी पोइ मां सोचंदमि कुझु फोटू वग़ैरह घुराए करे तव्हांजो हिन में वॉट्सप में पोइ दवाऊं तव्हांखे मां ॿुधाईंदुमि या मोकिलींदुमि जीअं तव्हांखे ठीकु लॻे हा माधव नगर में खेबर लाइन आहे न पोस्ट ऑफ़िस जे साम्हूं वारो रोड हुते बाबा नारायण सां मेरी गाडन आहे हुन जे साम्हूं रोड ते ई जीवन दवाख़ाना आहे आयुर्वेद जो आहे देसी दवाउनि जो कमु कंदो आहियां मां ऐं अहिड़ा ई जिते जिते ॾुखिया थी चवंदा आहिनि न मांजो उन्हनि जो ही कमु आहे चमिड़े जी बीमारियूं ख़ासि करे या

सुबुह जो मां नाए बजे अची वेंदो आहियां नाए खां हिकु ताईं मां विहंदो आहियां हा मां शाम जो विहंदो आहियां पंजे खां वठी नवे ताईं पर जंहिं कंहिंखे ज़रूरत आहे ऐं फ़ोन करे कोई अचे थो त मां पोइ बि वेई सघंदो आहियां या अॻ में बि अची सघंदो आहियां उहो त हाणे त मां हुनजी सुविधा जे लाइ आहे मांजी मुंहिंजो कमु ई सेवा जो आहे जी जी जी जी ठीकु हरिओम